आंनि संनाय खावनाय गोदो संनायफोरखौ जानाय लोंनायफोरा माबायसाहै संदों माबोरैहाय संदों मानो एसे गोथाव जादों आंबो मोननायबा संगौमोन खावगौमोन बिदि होननानै दा एसे गोजानाव थाहैनाय बेनि थाखायनो आं बुंनो सोंहरनोबो हाला माबायदि संदोंमोन बेसेबा गोथाव ओंख्रि नाजों सङोबाबो बेसेबा गोथाव बेदरजों सङोबाबो बेसेबा गोथाव आंनिया जाला आरो दाउ बेदरजों रोसि जेब जेब खालामनानै मस्ला इसे होनानै दुन्दिया इसे होनानै बेबो बेसेबा समायना गोथाव जायो आरो अमा बेदरा आलुजों सङोब्ला बेसेबा गोथाव जायो आरो बै ना बेदरफोर नायाबो बेसेबा गोथाव जायो आरो बै हांसो बेदरजों खुमब्राजोंबो बेसेबा गोथाव जायो जानाय लोंनाय ए सोरबाबा गैया आमखिनि ओंख्रि संनायखौ जागौ नुलायो आरो दाउ बुथारबाबो बेसेबा गोथाव जायो जेब जेब रोसि जेब जेब खालामनांगौ आरो माबाजोंबो आरो बे ना बेदरफोरा जेरैजों सङो जेरैनो मेरैबाबो गोथाव जाखायो मोजायै संनांगौ खावनांगौ आरो दा बिहामजो फिसाफोराबो बेसेबा गोथाव सङो बेखौबो जानो बेसेबा अहाया अहाया मोनो आरो बे हांसो बेदर हांसो बेदरखौ होनखांबाय आरो दाउ बेदरा बेसेबा गोथाव समायना गोथाव जायो बोरमा बेदराबो बेसेबा गोथाव जायो दुन्दिया होनांगौ आरो जाब्रां आरो हाइजें होनांगौ रोसि जेब जेब खालामनांगौ बेसेबा बेबो गोथाव जायो